हैलो हँ कहलहुँ की यौ ड्राइवर साहब यौ हमरा तऽ कनी लोकेशनपर जल्दी जाइके छै तऽ अहाँ कहियौने आगाँमे तऽ सड़क बनैए एनामे तऽ हमरा बहुत लेट भए जायत हमरा तऽ कनिटा जरूरी यए जल्दी जाइके यए यौ यौ की करबै कुछ कहियौ ने कुछ उपाय यए अच्छा एहन करू ने कोनो शॉर्टकट रास्ता यए जाहिसँ जा सकी जल्दी पहुँच सकी देखियौ ड्राइवर साहब हमरा अस्पताल जाइके छै ओतय हमर नम्बर लागल छै लेट पहुँचबै तऽ बड दिक्कत हेतै इएह दुआरे कनिटा जल्दी चलू ने कुछ देखियौ ने कोनो रास्ता नहि यए बढ़िआँ सनक जाहिसँ जल्दी एनामे तऽ फँसि जेबै बहुत लेट भए जेतै पेशेंट एनामे तऽ बहुत हालत ख़राब भए जेतै कुछ करियौ जे जल्दी पहुँच सकी कुछ उपाय कहियौ ने यौ कोनो रास्ता नहि छै शॉर्टकट इधर उधरसँ पूछि लिअ ककरहुसँ कतेक टाइम लागि जायत एतयसँ अगर जेबै तऽ ओ तीन घण्टा एना तीन घण्टा लागि जेतै जाइमे बापरे हमरा तऽ दू घण्टामे पहुँचैक छै यौ हे यौ ड्राइवर साहब कनिटा जल्दी शॉर्टकट रास्ता ताकू ने नहि तऽ बड़ा दिक्क्त भए जेतै पेशेंट छै ने ठीक ठीक बैक करियौ तऽ देखियौ गाड़ी हँ हँ उएह दऽ कऽ चलू कोनो दिक्क्त नहि छै हँ तब कोनो दिक्क्त नहि छै चलू उएह दऽ कऽ कोइ दिक्क्त नहि छै ठीक ठीक चलू चलू हँ हँ उएह दऽ कऽ चलू ने कोइ दिक्क्त नहि हेतै शॉर्टकट छियै ने इएह ककरहुसँ पूछि लिअ जे शॉर्टकट छियै कि नहि ग्रामीणसभसँ पूछि लेबै तऽ कोनो दिक्क्त नहि ने हेतै आगे जाइमे आ पूछि लेबै तऽ कन्फर्म भए जेबै जे कोन दए के जेबै तऽ रोडके पता चलि जेतै ने जे रोड बढ़िआँ छै की नहि कतेक बेरमे पहुँचि जेबै एकबेर ओहो पूछि लियौ कतेक देरमे पहुँचि जेबै दू घण्टामे जे दए के पहुँचि जाइ ओहि दएके चलू किआकि अस्पताल जाइके छै ने आ मार्ग बढ़िआँ नहि रहतै तब तऽ लेट भऽ जेतै आ लेट भऽ जेतै दिक्कत हेतै किछु करियौ